हॅलो कृतिका कशें आसा तूं ना ना तशें कांय ना येता गो तें म्हज्या आनी एकटे फ्रॅणा कडसून आयकलेलें गो की तूं ऑरगॅनीक फामींग अशें सुरू बी केलां म्हणून फस्ट ऑफ ऑल तुका खूब काँग्रेजुलेशन्स ते खातीर आनी तुवें हें कशें गो केन्नासून चितलें गो म्हाका जा हांव नकळो आसलें इतलें हे आसलें म्हणून तूं म्हणजे केन्नासून अशें तुका आयडिया बी आयली तुजी जर्नी अशी कशी सुरू जाली गो हे करपाक स्टाट खूब बरी बरें काम केलें तुवें कृतिका खूब प्रावड आसा हांव तुजें हे काम हें सगलें आयकून कित्याक आतां सारकें म्हणलें तुवें लॉकडावनान आमकां खंय भायर सुद्दां वचूंक मेळूंक नासलें सारकें अशें कॅमिकल बी जालेले भाज्यो मेळटालें अशें डिफ्रणूच कलर आसतालें नॅचरल भाजी भाशीन दिसत नासली ती कितें सो तुजें हे सगळें आयकून म्हाका खूब हें दिसलें सो आनी तुजे हातून कामाक कितलीं जाणां आसा गो अशें फामरां बी

हां आनी किदें आनी कोण मॅम्बर्स बी अशें दवरला तुवें अशें भाजी बी हे करपाक बाजारान बी दवर हे करपाक डिलीवरी बी करपाक

आनी आं बरें आसा तर आनी बरें मागीर मगो जोडटा बी तूं मागीर हें तें हितून हय सारकें बेळगांवची बी ती भाजी येता न्हय ती माश्शी हे आसता गो बरी नासता तितली आनी तुमचे हातून आनी किदें जागो बी आसा गो जॉयन बी करपाक म्हाका जॉयन जावपाक जाय आसलें गो आं आनी कोण आनी कोणें मारूंक ना तुका फोन बी हां आं अशेंच करत राव आतां हें ऑर्गेनीक फामींग आनी झाडां बिडां लाय आमकांय मागीर हें मेळटलें बरें भाजी बी मेळटलें भाजी बाजारान आनी दुसऱ्या कडेन बी वीक मागीर वचून हांव पळयता मगो तुजे हातून आतां जॉयन करपाक हांव चितलेलें म्हणू हांवें तुका फोन केल्लो पयली ऑके